शादीअ जहिड़े हिकु वॾे समारोह में पाणीअ जी व्यवस्था कराइण लाइ असां पहिरीं ई वॾा वॾा कूलर भराए रखंदा आहियूं ऐं जंहिं हॉल में शादी हूंदी आहे हुन जूं जेके टेक्स आहिनि उहे पहिरीं ई फ़ुल कराए रखंदा आहियूं हिन खां वधीक अगरि ज़रूरत पवे बि थी त टेंकरनि जो बंदोबस्तु करे रखंदा आहियूं प्लस जिते नलु वहंदर हूंदा आहिनि उते टेक्स लॻाईंदा आहियूं की पाणी ओतिरो ई यूस कयो जेतिरो ज़रुरी मात्रा में तव्हांखे घुरिज आहे प्लस शादीअ जहिड़ो वॾो समारोह आहे हुते त पाणीअ जी वेस्टेज थियणी ई आहे भले केॾो बि कंहिं खे समुझायो वञे

पाणी संभाले यूस कयो पर तॾहिं बि असांखे हुनजी व्यवस्था तमामु वॾे घणे पैमाने ते करणी पवंदी आहे असांखे ख़ासि ख़्यालु रखणो पवंदो आहे ताकी महिमाननि जे साम्हूं काई कोताही न थिए ऐं उन पाणीअ जी कोताहीअ जे करे काई बि बेज़ती न थिए इनकरे असां तमामु घणो बंदोबस्तु पहिरीं करे रखंदा आहियूं टांकियूं भरींदा आहियूं कूलर भरे रखंदा आहियूं टेंकरनि जो बंदोबस्तु करे रखंदा आहियूं